جی سر کون بات کر رہے ہیں آپ جی سر آواز جا رہی ہے میری جی میں غازی آباد سے بول رہا ہوں لوکل جی سر دو لڑکے تھے آپس میں کھیل رہے تھے تو گالم گلوج ہو گئی تو آپس میں دونوں لڑ جھگڑ گئے ہیں کوئی بڑا میٹر نہیں ہوا ہے لوگوں نے بعد میں اسے اس مسئلے کو رفع دفع کر دیا چھڑا دیا ہے ارے نہیں کسی کو چوٹ نہیں لگی ہے بس ایسے ہاتا ہلکا پھلکا ہاتھا فائی پائی ہوا تھا پھر لوگ آ گئے تھے تو اسے ختم کرا دیے آپ کون بات کر رہے ہیں سر نہیں پہلے جیسے ہی ہیں حالات ایک دم بہتر ہیں ٹھیک ہیں آپ کون بات کر رہے ہیں سر معراج حسین نہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے سب ٹھیک ہے نارمل ہے بالکل نارمل ہے آپ کون بات کر رہے ہیں بتا سکتے ہیں اچھا اچھا اچھا سر میڈیا سے بات کر رہے ہیں نہیں سر اتنی بڑی نہیں نہیں نہیں اتنی بڑی کوئی خبر نہیں تھی کہ اسے میڈیا میں لایا جائے ہلکا پھلکا جو ہوتا ہے محلے میں آپس میں لڑکے کھیلتے کودتے لڑ جاتے ہیں ایسا ہی تھا باقی اگر کچھ بڑا مسئلہ ہوتا تو پھر دیکھا جاتا لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا بڑے لوگ محلے کے علاقے کے بڑے لوگوں نے مسئلے کو حل کر لیا بات چیت سے ختم کر دی

ارے ایسے آپس میں کچھ کھیل رہے تھے پھر گالم گلوچ ہو گیا تو بچے جذباتی ہوتے ہیں لڑ جھگڑ گئے آپ کون سی نیوز سے بات کر رہے ہیں جی کون سی نیوز سے بات کر رہے ہیں آپ کون سے نیو کون سے نیوز سے بات کر رہے ہیں سر آپ اچھا اچھا آج تک شکریہ سر آپ کو ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک تھینک یو